हॅलो ए पी एम के वी वाय अभ्यासक्रमाचे केंद्र न्ही म्हाका तुमच्या केंद्रान इलेक्ट्रिशियन म्हणजे लायटीचें काम करपी कोर्सांत नोंदणी करपाची आसा म्हाका ह्या विशयांत रसूय आसा आमच्या शारांत हालीसराक खुबश्यो बिल्डींगो जातात तांकां इलेक्ट्रिसियनाची गरज आसता म्हणून हे प्रशिक्षण करीत जाल्यार म्हाका बरी जोड जातली तर आमच्या शारांत ही केंद्रां खंय खंय आसात ती मात्शीं म्हाका सांगात